ہاں ہیلو جی جی اوہ ٹھیک ہے ہو جائے گا چارج تیس ہزار سے پلس رہتا ہے تیس ہزار چالیس ہزار جیسا آپ فوٹو لیجیے گا ویسا پیسہ بھی دیجیے گا آپ جی ہاں ڈی ایس ایل آر کیمرہ بھی رہے گا آپ کے پاس سب سب سودھا ہے جیسا پیسہ دیجیے ویسا جی جی ہے اس کا بھی الگ سے چارج ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا الگ سے آٹھ ہزار روپئے لگتا ہے چھ سات ہزار والا بھی ہے اس میں سنگل فوٹو سب سب جیسا پیسہ دیجیے ویسا مل جائے گا آپ کتنا تک کا لینا چاہتے ہیں آپ بیس ہزار میں آپ کا صرف کیمرہ آئے گا اور ڈرون چاہیے تو اس کا ایکسٹرا چارج لگے گا پانچ ہزار کب شادی کب ایک مہینے بعد ٹھیک ہو جائے گا آپ کا آپ کا کل کام ہاں ہو جائے گا آپ بس پیمنٹ کر دیجیے گا کم کم اور کون سا فوٹو چاہیے جیسے اوپر کا ڈرون کا بھی فوٹو چہیے آپ کو اور شادی ٹینٹ ٹینٹ وغیرہ کا بھی چاہیے اوہ ٹھیک ٹھیک تو ہمارا ایک کیمرہ کے اوپر آٹھ ہزار روپیہ چارج ہوتا ہے آپ کو کتنا کیمرہ چہیے ایک فوٹو پہ دیڑھ سو روپئے بیڈیو پہ دو سو روپئے رہتا ہے ویڈیو پہ دو سو روپئے رہتا ہے بڑا بڑا بیڈیو تیس اگر تیس منٹ کا بیڈیو ہے تو اس کا دو سو منٹ کے حساب سے ہوتا ہے جی جی کم ہو جائے گا آپ کا کم سے کم کلیر ڈرون ورون کے ساتھ لیجیے گا آپ کو کم سے کم پندرہ ہزار روپئے میں ہو جائے گا ہاں ٹوٹلی پندرہ ہزار روپئے میں بیڈیو ووڈیو کے ساتھ سب ٹینٹ وینٹ کا فوٹو سب ہو جائے گا

ٹھیک ٹھیک ہے اوکے ہو جائے گا ٹھیک ہے رکھیے